हम एगो नौकरी करैत रहली जौनमे कपड़ा लाइनमे कस्टमर अएलन सामान लेबै हमरासँ बहुत बड़ा गलती हो गेल रहै जौनमे कस्टमर हमरा साथ बहुत दुर्व्यवहार कएलनि हम मनाबैके कोशिश कएनी सॉरी माँगनी माफी भी माँगनी कोइ हमरा सहायता नहि मिललक ओकरा बाद कस्टमरके साथ हम खुदसँ गइनी वहाँ माफी माँगनी सॉरी माँगनी ओकरा कस्टमर समझ पौलनि तब जाकऽ हमरा हाथसँ सामान लेलनि नहि तऽ नहि लैत रहै कहैत रहलनि कि तोहरा साथ हम बहुत व्यवहार गलत करब हम कम्प्लेन्ट करब तोहराके हम जेल देआएब फल्लाँ करब चिल्लाँ करब लेकिन कस्टमरके हम बहुत मनाबैके कोशिश कइनी मानी गेलनि हमरा साथ अच्छा व्यवहार केलनि अच्छासँ बात व्यवहार करिकऽ कहलनि कि ठीक हइ दो तऽ हम सामान निकालिकऽ दै दी हुनकराके एगो जीन्स लेलनि शर्ट लेलनि पैन्ट लेलनि